पराने जमाने ते उत्तै च ही सुनदे हे गाने गुने बा समझ नेईं ही लगदी असेंगी अस गरीब लोक होन्ने बचारे कोई ध्याड़ियां ही लाई दियां कोई बड़ा कम्म कोई इन्नी समझकारी नी औंदी असेंगी ते स्कूलें बिच्च हून बड़ा किश अवा दा बच्चें ई रुट्टियां थ्होआ दियां हर समान थ्होआ दा साढ़े जमानै कक्ख बी निहा असें बड़े मुश्कल कन्नै दिन कट्टे ते इयै ध्याड़ियां धुड़ियां लई दियां ते इयै माल मूल रक्खी री गजारे कीते असें लोकें बेचारे गरीबें अज्ज बी उयै चला दी जिमींदारी गै होर केह् ऐ साढ़ै कश ते अस बचारे गरीब लोक आं भाई ते इयै देह् कम्म चला दे असें सदा भरा ते इ'यां गाने गुने समझ नेईं ही औंदी असें ई जे समझ नेईं ही औंदी असेंई